हम जे छै कि गेल रहिए एकबार वहाँ बोलबम गेल रहिए तऽ वहाँ तऽ चढ़ाइ करले रहिए यात्रामे गेल रहिए तऽ वहाँ मन्दार झीलमे चढ़ल रहिए तऽ वहाँ चढ़लिए तऽ बहुत अच्छा लागल नीक लागल हमर आउर चढ़बे तऽ बहुत आनन्द लागल आनन्द लागै रहै बहुत मजा आबै छै एहि खातिर आओर कहै छिए कि वहाँ चढ़ैमे घुमैमे बहुत मजा एलै आओर यात्रा भी रोमान्च बहुत ज्यादा रोमांच एलै अहाँके ओतएकि सिखलहुँ सिखबै छै वहाँ कि वहाँ घुमै खातिर गेल रहिए आओर वहाँ कोइ मतलब कि कोइ दिक्कत नहि बढ़िआँसँ घुमलिए फिरलिए एलिए कोइ दिक्कत नहि वहाँके यही सीख मिललै कि मन्दार झीलमे चढ़लिए तऽ चढ़ेमे तऽ बहुत मजा एलै मगर उतरै वक्त थोड़ा सा मोनमे हल्का भय लागै रहे मगर ओतना दिक्कत तऽ नहि होलै किछु वहीँ गेल रहिए आओर हम इएह सब कहै छी कि कोनो नाम यादगार वही यादगार छै वहाँ भी एकबार गोलघर भी चढ़ैके प्रयास करले रहिए मगर वहाँ ओतऽ चढ़ै खातिर अलाउ नहि रहै कहलकै अभी अलाउ बन्द करि देलकै हइ एहि वास्ते नहि चढ़लिए